خشک سالی میں ہم اپنے پودوں كو بچانے كے لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے پودوں كو پنّی وغیرہ سے باندھ دیتے ہیں تا كہ وہ جو خشک ہو تو نیچے سے بندھا رہے اور اس كی جو ہوا ہے گرم گرم ہوا اس پہ نہ لگے اور اس میں ہم برابر پانی كا خیال ركھتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی كا موٹر كا انتظام ركھتے ہیں وہیں پر جیسے ہی ہلكا سا خشک ہوتا ہے ہم فوراً اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تا كہ اس كو كچھ گرمی پہنچ نہ سكے اسی طریقے سے ہم اپنے پودوں كو جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس كے بچاؤ كے لیے ہم جیسے چیل وغیرہ جو حملہ كرتے ہیں وہاں پر ہم خود وہاں پہ نگرانی كرتے ہیں تا كہ كوئی كچھ كر نہ پائے جیسے ہی آتے ہیں تو وہاں پہ كوا نما ایک كپڑے سے بنا دیتے ہیں تا كہ اس كے ڈر سے پرندے واپس چلے جاتے ہیں پودوں كو بچانے كے لیے بڑی محنت لگتی ہے چھوٹے میں تو بڑی محنت سے لگتی ہے لیكن جیسے جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں ویسے ویسے اس كا كام جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جاتا ہے جب بڑے ہو گئے مضبوط ہو گئے تو وہ پایۂِ تكمیل كو پہنچ جاتے ہیں پھر اس میں كام اپنا ختم ہو جاتا ہے پھر تھوڑا بہت پانی وغیرہ جب موسمی چینج ہوتے ہیں تب اس میں پانی وغیرہ لگا دیئے جا كر كے اور پھل وغیرہ وہ آم كا ہے درخت ہے تو آم كے موسم میں اس میں دوائی وغیرہ ڈال دیئے تا كہ جو ہے اس میں آم وغیرہ آ جائیں اچّھی طریقے سے بور وغیرہ اور اس كو جو ہے بہترین سے جو ہے پانی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تا كہ اچّھے طریقے سے كام ہو جائے